आमचें समाजाचो फुडारी म्हणजे धार्मीक फुडारी जे आमचे स्वामी आसा त्या स्वामिची शिकोवणी अशी आसा की तुमी सधीं हें ध्यान धार्णां करपाक जाय किमान तुमी अर्द तास तरी ध्यानाक बसपाक जाय आनी ते ते सुद्दां कशें तुमी सवय एकटे ध्यानाक न बसता समुहा वांगडा ध्यानाक बसपाक जाय जेणे करून तुमचे जे तुमची जी आध्यात्मीक प्रगती जावंक शकता तुमका शांती मेळूंक शकता मनाची शांती मेळटली तुमकां आनी दुसरें तुमचें आभा मंडळ जें आसा तें तुमचें आनीक बरें जावंक शकता ही आमच्या स्वामिची शिकवण आसा ती तुमी पाळत जाल्यार तुमची खुब अध्यात्म अध्यात्मीक प्रगती जांव शकता